अखन जे भारत गैस लेलहुँ हँ से दश हजार टाका लागल लेकिन ओकर चूल्हा बहुत नीकए अखन तक चारि साल पाँच साल भए गेल हँ लेकिन चूल्हा बहुत नीकए चढिओके ठाढ भए जायत छियै तऽ चूल्हामे किछु नहि होइए ओकर बर्नरो बहुत नीकए लाइटरओ जे देलथि से बहुत नीकए लाइटर मजगूतए अखन तक सुविधा बहुत नीकसँ यऽ लाइटर या बर्नर चूल्हा बहुत नीकसँ यऽ एहि दुआरे भारत गैसके से हमरा बहुत सुविधा यऽ नीक यऽ बहुत नीकसँ अखन चला रहलहुँ हँ ओ गैसके आ सभ समान ठोस ठोस भेटल हँ समान बहुत ठोस यऽ जे चारि साल पांच साल हम बढिआँसँ सुविधासँ घरमे चलाए रहलहुँ हँ वा बच्चा सभ ओहिपर चढ़ियो जाइए तऽ ओहिमे किछु नहि होयए आ लाइटरो बहुत नीक यऽ बर्नरसभसँ साल पाँच सालसँ चलि रहलए बहुत नीकसँ चलि रहलए बहुत जे एहन होइत छै जे बहुत जगहके सुविधासँ खराब भए जायत छै से नहि हमरा भेल यऽ बहुत नीकसँ चलल हँ